हाल्लो हां जी नमस्ते मैड़म जी मैड़म जी बच्चा मेरा बमार होई दा थोह्ड़ा हस्पताल इलाज़ चला दा ओह्दा मैंम जी चलो ओह् ते समझा ना में पर बमार होई दा हस्पताल ऐ डाक्टरें मनां कीते दा कालेज़ बैड रैस्ट दस्सी दी उसी मैड़म जी चलो तुस मैम जी कोई नी फिर ठीक होंदा ते ठीक ऐ नेंई ते अगली बार पेपर देई ओड़दा होर केह् होग हां जी बाकी कोई नी मैड़म जी में तोआनूं रिपोर्ट दस्सी ओड़गा कालेज़ आईयै बच्चा अगले इक म्हीने तक उनें बैड रेस्ट दस्सी दी ऐ हालें बच्चे गी हां जी हां जी कोई नी मैड़म जी तुस जिसलै पेपर आनें आह्ले होंगन तुस सनाई ओड़ेओ मिगी ठीक ऐ